کھیلوں میں ناکامی سے نپٹنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کھیلیں اس وقت اپنے ذہن کو کھیل کی طرف بالکل پوری طریقے سے متوجہ رکھا جائے ذہن کو منتشر بالکل بھی نہ کریں کھیلتے وقت اور کھیل کو اچھی طرح کھیل کرنے کھیلنے سے پہلے بہت اچھی طرح پریکٹس کر لیں تاکہ کھیل میں ناکامی کا اندیشہ اور شبہ بہت زیادہ کم ہو جائے اور کھیل بہت دلچسپی کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور اگر ناکام ہو بھی جاتے ہیں یا کوئی گیم ہار بھی جاتے ہیں تو اس کو وہ اس کو پازیٹیو اور اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو غم زدہ نہ کریں اور اپنے آپ کو برا نہ سمجھیں باقی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اس میں خوب اچھی بہتری لانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ آگے آگے جب دوبارہ کبھی اس کھیل سے مقابلہ ہو تو اس میں کامیابی ہی ہاتھ آئے کھیلوں میں کامیا کھیلوں میں کامیابی اور ناکامی سے اس طرح سے نپٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اپنے دماغ کو اپنے دماغ میں کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلا جائے کھیل کو بہت زیادہ کچھ اور نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ کھیل ہار گئے تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے